میں اپنے دوست کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں میرا دوست جو بہت ہی اچھا شانت دماغ کا ہے وہ ہم سے کا ملتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں ایک طرح سے وہاں ہمارے دوست کا مائنڈ اور میرا مزاج جو ہے ایک طرح سے ملتا ہے کوئی بھی بات کرتے ہیں تو برا نہیں سمجھتے ہیں اور جس طرح ہمارے دوست کہیں بھی جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو ایک دوست کے ساتھ جاتے ہیں تا کہ وہاں جو ہے بور فیل نہیں ہو دوست دوست جو ہے نا بہت ہی اچھا ہے اور یہ ہر لائن میں ہر چیز میں دوست کو رکھتے ہیں اور ہر بات میں شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی میرے بات وہ بھی ہم کو شیئر کرتے ہیں اور دوست جو ہے نا دوست ایک ہوٹل ہوٹل جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں انیک انیک طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں جو ہے طرح طرح کی چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دوست کو کھلانے کے لیے اور دوست برا نہیں سمجھتے ہیں اور ہمارے دوست بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کسی بات کے لیے برا نہیں سمجھتے ہیں اور دوست ہم لوگ جو ہے بچپن سے دوست کے ساتھ آئے ہیںھ پڑھے ہیں اور وہاں اس طرح سے پورے مزاج ملتا ہے اس سے اور دوست جو ہے نا بہت ہی ہر ہر پریشانیاں کو دور کر دیتے ہیں ہر پرابلم کو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوست جو ہے نا ہر جگہ پہ سہایتا پہنچاتا ہے اس لیے دوست کے ساتھ ہم گھومنا پسند کرتے ہیں